मेरा नांऽ मेरा नांऽ रीता देवी ते में रुट्टी बड़ी शैल बनान्नी ते साढ़ै घरै दे रुट्टी बड़ी पसंद करदे राजमाह् चौल में बनान्नी होन्नी ओह् बी शैल बनानी होन्नी राजमाह् चौल बी साढ़ै घरै दे बड़े पसंद करदे